औ हेल्ल' जौआथ' दंनाया दङ मा औ मा जौ नांगौ नोंनोलाय हा ए औ दङ गोजाबो गोजाया माखौ नांगौ नोंनोलाय

ए औ गोजाया मा जौखौ नांगौ नोंनोलाय गोजाखौलाय दे मोनगोन दे ओमफ्राय बियारा बियारा माखौ होनदों बियारा माखौ होनदों बियारा ओमफ्राय दामखौलाय मिथिखागौदा लांग्राखादा औ दामखौ मिनथिखागौ दा औ बेखौथ' मिनथिखागौ दा नोंलाय नों मोनथिखाया होनबा औ औ औ ओमफ्राय मा लांदेरबावो लकेल न'आव मोननायखौ बबेखौ गोरानखौ बिदैबो मोजां दंमोनलै बिदैबो नांबावगौबा आया गगा रुङोब्रा गगा रुङोलै गगा रुङो बिदैया

औ औ बाहालमोन्दो लांदो बाहालमोन्दो लांदो नोंहा थांलाय फैलाय जायोना लामायाबो इसे गोजान जायो बेसे गोबाव जागोन नोंलाय हा माब्ला फैगोन बिदैखौ नांला होनबालाय औ दे दे फैदो औ दे आंनिनोसै दे दिनै बाजारलै आं बाजार खालामनो थांगोन बेंथ'लाव औ दे फैदो दे फैदो होनबा दे औ दे दे